हमरासभके बिहारमे सबसे उत्तम होइ छै छठि पाबनि होइ छै छठि पाबनिमे बहुत रङ्गके समान चढ़ै छै सबचीज जोड़िके आनै छिए चढ़बै छिए खरना करै छिए धिआपुताके खरनामे परसाद बाँटलहुँ खिएलहुँ खएलहुँ उठिकऽ खा ले खरना तऽ अकेले करै हइ लोक घरमे कोइ बोलै नहि तऽ खरना टुटि जाइ छै ताहि दुआरे बालबच्चाके कहली जो दुअरापर जो बैठिहेँ पूजा करै छिऔ घरमे हमे खरना कऽ लेलहुँ तऽ धिआपुताके बोलेलहुँ तऽ पर परसाद देलहुँ ओहिमे नारिअर चढ़ै छै सेब चढ़ै छै सनतोला चढ़ै छै अनेक रङ्गके समान चढ़ै छनि ओहि डालीमे चढ़ल सूपमे चढ़बै छिए सूप खरिदै छिए चढ़बै छिए भगवानके हाथ उठेलहुँ दुइ दिन सहै छिए सहिकऽ भगवानके हाथ उठेलहुँ रातिमे उठेलहुँ साँझमे उठाके हाथ फेर अएलै फेर ओ साँच पूड़ीके बदलि देलहुँ दोसर ओहिमे भरलहुँ सूपसबमे फेर भिनसर गेलहुँ तऽ फेर भिनसरमे हाथ उठाकऽ ओतऽसे अएली तऽ बालबच्चाके परसाद पान बाँटली बाँटि सोँटिकऽ अपनो मुँहमे अनजल करली कनि अन्न पानी मुँहमे लेली तऽ देह भसिआए लागै छनि भगवानके नाम लेलासे दुइ दिन तीन दिन भऽ जाइ छै तेँ भगवानके नाम लै छिअनि तऽ भगवान तऽ वएह देह ठाढ़ कएने रहै छथिन भगवान वएह दिनके समय कटा दै छथिन भगवान बहुत उत्तम पबनी होइ छै चौरचन पबनी भऽ जाइ छै घड़ी पबनी भऽ जाइ छै ओहिमे फेरो छै चौरचनमे सबरङ्गके डालीमे सजेलहुँ ओहोमे चढ़ल गोठुल्ला लगेलहुँ अङ्गनामे ओहोमे मरदके बोलैलहुँ हम हटा देलनि ओहो तोड़लनि मरद ओहिमे अङ्गनामे भोजन करै छै तऽ बालबच्चा करै छै तब हमहूँ आर अपन गेलहुँ तऽ पान परसाद खएलहुँ सब धिआपुताके देलहुँ बाँटलहुँ सोँटलहुँ भगवान समय कटबै छथिन बढ़िएँसे कटबै छथिन भगवानके नाम लै छिअनि तऽ भगवान समय बढ़िएँसे कटबै छथिन